जोंनि फोलेरारि उनमोन्थाइफोरखौ जोङो रैखा खालामनायनि थाखाय गोबां सुबुरुनफोर लानो नांगौ जे जोंनि सिगांनि आबै आबौमोननि माखासे खोथाफोरखौबो जोङो सम लानानै सम फालिनांगौ जायो मानोना जों जोंनि हारिमुनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मिथिनो थाखाय बेफोरखौ सोलोंनानै लानो थाखाय जोङो जोंनि देरसिन आबै आबौ बिमा बिफा जोंनि देरसिनफोरनिफ्राय जोङो मिथियैफोरखौ सोंनानै लानांगौ बेसोर माबायदि हारिमुखौ सिबियो माबोरै जों गेदेरफोरखौ मान होनानै माब्रैहाय जोङो थांनानै थायो माबायदियै जोङो जोंनि फोलेरखौ अरायबो साखोन सिखोनै बा नेमखान्थिनि गेजेरजों माबायदियै जोङो लांनो नांगौ बेफोरखौ जोङो मिथिनो थाखाय जोंनि गेदेरफोरनिफ्रायबो मिथिनानै लानो नांगौ अब्लासो जोङो जोंनि उनमोन्थाइफोरनो बा उन जोलैफोरनो जोङो फोरमायनानै होनो हागोन बा बिसोरनो जोंनि हारिमुनि सोमोन्दै फोरमायनानै होनो हागोन हारिमु होनोब्ला जोङो जोंनि गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय लानानै जोङो गेदेरफोरखौ मान होनाय बेफोरखौ जोङो सोलोंनो नांगौ अब्लासो जोङो जोंनि इउन जोलैफोरनोबो बेखौ जोङो फोरमायनानै होनो हागोन